हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत ही कमी है और हमारे यहाँ से पचास पचीस किलोमीटर अलग है जिसका कारण यह है कि जितने भी मरीज़ जिसको बच्चे हों बूढ़े हों ज़्यादा इमरजेन्सी हो वहाँ जाते जाते वह जो है सो अपना दम तोड़ देते हैं किन्हीं को हार्ट का पेशेन्ट है अगर हॉस्पिटल है सो पास में रहता तो वह समय पर जाते तो उनका इलाज़ वहाँ हो सकता था लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो हॉस्पिटल यहाँ बहुत दूरी पर है जैसे कोई डिलिवरी पेशेन्ट हो उनको दर्द पीड़ा कराह रही है और उनको ले जाते ले जाते बच्चा भी उनका डैमेज हो जाता है और माँ भी उसकी डेथ हो जाती है अगर यहाँ रहता तो यह सब दिन देखने को नहीं मिलता हम यही गुज़ारिश कर रहे हैं कि जितना से जितना हो हॉस्पिटल की यहाँ एक किलोमीटर दो किलोमीटर पाँच किलोमीटर के अन्दर में व्यवस्था अगर होती तो सही रहता

यही यही समस्तीपुर में है जो वहाँ भी कोई अच्छा इलाज़ वहाँ नहीं हो पाता है

जिसके कारण काफ़ी जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ता है जो गरीब हैं वह कहाँ से लाएँगे चार चक्का उनको सवारी की गाड़ी करके जाना पड़ता है जिसके कारण वह जाते जाते वहाँ जो है सो डेथ कर जाते हैं इसीलिए मैं गुज़ारिश करता हूँ कि जितनी से जल्दी से जल्दी हो हॉस्पिटल अगर यहाँ हो जाए तो आदमी की जान बच सकती है यही अगर नहीं है तो जनता तो यहाँ झेल ही रही है जिसके कारण प्रतिदिन मौतें हो रही हैं इलाज़ के अभाव में आदमी मर रहा है जिसको इमरजेन्सी हार्ट अटैक है और भी कोई जो है सो जटिल जो है से बीमारी है जिसके कारण आदमी मर रहा है समय से वहाँ नहीं पहुँच रहा है समय से अगर पहुँचता तो उसका इलाज़ हो जाता वह बच सकता था यही कारण है जो आदमी डेथ कर रहा है समय पर उसका इलाज़ नहीं हो रहा है इलाज़ अगर समय पर होता तो वह बच सकता था जिसका कारण है जो हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है दूरी में है जाते जाते वहाँ जो है सो आदमी डेथ कर जाता है अगर यही अगर नज़दीक में रहता नज़दीक में रहने से फ़ायदा होता लेकिन यह ऐसी बात नहीं है बहुत दूरी पर है बीस किलोमीटर पचीस किलोमीटर पचास किलोमीटर हमलोगों को जाना पड़ता है जिसके कारण जो है सो यहाँ दिक्कत है इसलिए गुज़ारिश हम करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ व्यवस्था हॉस्पिटल की होनी चाहिए जो है भी उसका बुरा हाल है डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं पेशेन्ट गया वहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं होता है जिसके कारण मर रहा है आदमी लोग यही सब बात है